हलो हरि ओम जय झूलेलाल हा ॿुधायो हा हा ओके ॾिसो हिनमें ट्वेल्थ खां पोइ पाण वटि घणेईं लाइनूं आहिनि मां तव्हांखे मुंहिंजी सलाहु हीअ आहे की तव्हां आई टी आई में वञो आई टी आई में हिते स्कोप ॾाढो सुठो आहे ऐं हिते जी जेकी यूनिवर्सिटी आहे आई टी आई जी हुनमें तव्हांखे डीपली नॉलिज मिलंदो ऐं हू तव्हांखे हुनमें बि घणईं फ़ील्ड आहिनि आई टी आई में तव्हां हुनमें इंजीनियरिंग कजो आई टी आई में हुनमें तव्हांजी लाइफ़ ॾाढी सुठी सेट थी वेंदी ऐं हिनजो स्कोप डाढो सुठो अथव हा ठीकु आहे तंहिंमें आई टी आई गुजरात अथव यूनिवर्सिटी उहा यूनिवर्सिटी ॾाढी सुठी अथव हुनमें तव्हांखे नंढी खां नंढी जानकारी ॾाढे सुठे पैमाने खां मिलंदव ऐं हीअ आई टी आई में करण खां पऐ अगरि तव्हांजा पर्सेंटेज सुठा था अचनि त तव्हांखे गवर्मेंट जॉब मिलण जी बि पॉसिबिलिटी आहे उते तव्हांखे गवर्मेंट जॉब बि मिली सघे थो अगरि तव्हां सुठी तरीक़े खां इनखे कयो ऐं सुठी तरीक़े खां तव्हां पंहिंजो कमु वधायो त तव्हांखे इहो सुठो स्कोप अथव मुंहिंजे हिसाब खां छोकि असां जेका सुठा विद्यार्थी आहिनि उन्हनि खे असां इहेई सलाह ॾींदा आहियूं की आई टी आई जॉइन कयो हुनमें त तव्हांखे प्रैक्टिकली थ्योरी ॿई नॉलिज सुठी तरीक़े खां ॾिया वेंदा हा इनमें ऑन ल ऑन इनमें तव्हांखे ऑनलाइन फ़ॉर्म मिलंदो आई टी आई जो उनमें तव्हांखे एंट्रेंस क्रेक करिणी पवंदी तव्हांजे ट्वेल्थ में जेतिरा पर्सेंटेज आया आहिनि उन बिहाफ़ खां तव्हांखे पंहिंजा एंट्रेंस जो एग़्जाम ॾियणो पवंदो आई टी आई जो हुनमें अगरि तव्हांखे सुठा मार्क्स मिली विया तव्हांखे अञा सुठो थींदो उहो हा मां तव्हांखे ऑनलाइन लिंक मां तव्हांखे ऑनलाइन लिंक हिन नम्बर ते वाट्सअप करांवतो तव्हां हिक दफ़ो सॼो फ़ॉर्म सुठी तरीक़े खां भरी करे ऐं सब्मिट करो उनजो हिक दफ़ो एंट्रेंस एग़्जाम ॾियो हुनखां तव्हांखे घणेईं शयूं बेसिक बि क्लियर थी वेंदो तव्हां जॾहिं ऑनलाइन फ़ॉर्म भरींदा हुनमें तव्हांखे घणेईं शयूं जेकी तव्हांखे डाउट आहिनि हू बि तव्हांजा क्लियर थी वेंदा ठीकु आहे पुटु बाक़ी सुठी तरीक़े खां पढ़ो भविष्य में आई टी आई में ई फ़्यूचर अथव हा उज्ज्वल फ़्यूचर आहे इनजो आई टी आई जो ऐं तव्हां गुजरात युनिवर्सिटी खां आई टी आई जो एग्जाम ॾियो हा हा हा पुटु हा जय झूलेलाल